हेलो

के बारेमे सुनलहुँ जे अहाँ जे छै से मतलब तकनिकी क्षेत्रके जानकारी लै छियै समाजके जानकारीमे आओर हमरा जे छै से हमरा अहाँ कहै छी से सरकारसँ जे छै से बहुत फण्ड दै छै बहुत योजना दै छै मगर हमरा सभके जे छै से किछु भेटै नहि छै हमरा सभ तक जे छै से पहुँचते नहि छै आओर अहाँसँ अनुरोध छै से हमरा सभकेँ जे चाही से ई चीजके जानकारी जे छै से कनि देतियै जेकि हमरो सभके जे छै से पहुँचतियै ओ फण्ड जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी

जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी

जी नहि तऽ इएह सभ हमरा सभके जे चाही से कोनो लाभ जे चाही से नहि भेटै छै आओर एहूमे जे छै से अहाँके नाम जे छै से बहुत सुनलहुँ जे समाजसेवीमे जे छै से अहाँकेँ बहुत नाम जे छै से चलैछै ओहि लऽकऽहम

जी जी जी जी नहि हमरा सभके कोनो नहि जानकारी दै छथिन जी जी जी जी जी जी जी जी